ऑनलाइन शॉपिंग जे बारे में कुझु ॿुधायो मां ईंदड़ु वेंदड़ ऑनलाइन शॉपिंग त कंदी ई रहंदी आहियां छाकाणि त उहो जाम ई सवली शॉपिंग आहे घरु वेठे असां कहिड़ो बि सामान केॾी महिल बि असां घुराए सघंदा आहियूं अर्जेंट में असांखे तकिड़ो बि कुझु मिलंदो आहे ऐं असां केॾहि महिल बि ऑनलाइन में कुझु बि घुराए सघंदा आहियूं केॾी महिल बि असांखे खपे त असां सभ कुझु घुराए सघंदा आहियूं ऐं ऑनलाइन में जमी ई ऑफर बि लगियल हूंदा आहिनि जीअं त्योहार हूंदा आहिनि त जाम हीअ ऑफर लगियल हूंदा आहिनि त मां हूअ करण पसंदि वधीक कंदी आहियां ऐं मुंहिंजी भेण बि हुता ई शॉपिंग कंदी आहे ऐं मां सलाह कंदी आहियां सभिनि खे की ऑनलाइन शापिंग कयो असां राति जो बि केॾी महिल बि अधि राति जो बि असांखे कुझु खपंदो हुझे त असां केॾी महिल बि हुता शॉपिंग कयूं केतिरो बि असां ॿिए साईंट में बि ॾिसी सघंदा आहियूं अंदाज़ो लगाइ सघंदा आहियू कहिड़ो रेट सही आहे कहिड़ो न आहे ऐं असांखे ॼाम हूह सवली लगंदी आहे जाम हॼारनि में माण्हू हुता ई शॉपिंग कंदा आहिनि क्योकि हाणे माण्हू जॉब ते वेंदा आहिनि त हुअ शॉपिंग न करे सघंदा आहिनि दुकाननि ते वञी करे त हुऐ हुता वञी करे शॉपिंग कंदा आहिनि